जिल्लै कोई जरूरी डिसिजन लैना हुंदा ते में कियां लैन्ना होन्ना सारें कोला पैहलेंअपने आप गी ध्याना हुन्ना अपने आप गी समझना हुन्ना फिर ओह्दे बाद मीं इंटरनेट पर दिक्खना हुन्ना में कुसा दी राय नी सुनदा खासकर जेह्ड़े मिगी जानदे न क्योंकि उनें कुछ बी हन्नी पता में उस बंदे दी सुनना हुन्ना जेह्ड़े तीजे बंदे गी कुछ पता जां उनें स्हेई समझे दा में उस बंदे दी एडवाइस लैना हुन्ना उस बंदे दी कदें राय नी लैंदा जेह्ड़ा उस चाल्लां जो ओह् कम्म हन्नी कीते दा ऐ